हाँ हम लोग सुबह पे हम सुबह में दौड़ते हैं और शाम को भी दौड़ते हैं और सुबह में फ़ोर्टी फ़ाइव फ़ोर्टी टू फ़ोर्टी मिनिट्स दौड़ते हैं हम और शाम में ऑलमोस्ट वन हाफ़ आवर दौड़ते हैं और दौड़ते इस लिए जो फिजिकली जो है फिजिकली हम इस्ट्रांग रहे इस लिए हम दौड़ते हैं जो दौड़ने से क्या है दौड़ने से बहुत सारी फ़ायदे हैं शरीर के लिए न्यू जनरेसन के लिए इफेक्ट भी बहुत अच्छा है कि जल्दी आज हम दौड़ते हैं तो हमारे बच्चे भी दौड़ते हैं टहलते हैं इससे क्या शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है बहुत सारी फ़ायदेमंद होती है डॉक्टर भी कहते है कि जो आप वाक कीजिए दौड़िए व्यायाम कीजिए तो चलिए हम लोग व्यायाम तो नहीं कर पाते है लेकिन हाँ वाक करते हैं सुबह में दौड़ते हैं शाम में भी दौड़ते हैं फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट सुबह में दौड़ते हैं माने ना हम वन एंड हाफ़ एक से डेढ़ घंटा हम लोग शाम में भी दौड़ते हैं तो मिला जुला कर के सिस्टम ठीक है जो हम लोग दौड़ करते हैं ऐज़ ए एक्सरसाइज़